बर्तन धोने की प्रक्रिया अलग अलग है बर्तन को साबुन सरफ़ लकड़ी की राख और तांबे पीतल के बर्तन को पीतांबरी से धोते हैं बर्तन धोने के लिए सबसे पहले बर्तन को गीला करते हैं और साबुन या फिर सरफ से धोते हैं और इसको रगड़ते हैं इसमें अच्छे से लग जाने के बाद इसकी दाग निकल जाने के बाद ओर इसमें झूठन निकल जाने के बाद इसको पानी से अच्छी तरेके से धोते हैं कि उसका साबुन और सरफ उससे छूट जाएं और साथ ही तेल के बर्तन को साफ़ करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं गर्म पानी में नींबू और सरफ से उसको धोते हैं इसकी की चिकनाहट भी निकल जाती है और तेल भी निकल जाता है क्योंकि तेल काफ़ी चिपचिपा होता है और ये बर्तन से जल्दी निकलता नहीं है तो गर्म पानी और नींबू को मिलाकर के उस बर्तन में सरफ लगाकर के अच्छे से रगड़ें फिर उसको गर्म पानी से धोएं और पहले पानी बर्तन में थोड़ा गर्म पानी भी डाल कर रखें इससे भी वह अच्छे से निकल जाते हैं